میں پہلے فوٹ آڈرنگ اپنے زومیٹو ویب سائٹ سے کیا کیا کرتا تھا تو پہلے میرا اس کا پے آٹو پے ہوا کرتا تھا تو پھر میں نے اس کو سوچا کہ اب میں اس کو کیش دینا چاہتا ہوں تو میں اس کو کیسے پے کروں تو میں نے اس کو کینسل کرنے کے لیے زمیٹو کے کسٹمر کیئر پہ کال کی انہوں نے مجھے آپشن بتایا کہ آپ سیٹنگ میں جائیے سیٹنگ کے بعد اس کے اکاؤنٹس میں جائیے اپنی ڈیٹیل جو بھی آپ نے بھری تھی اس کو ون بائی ون کلک کرتے ہوئے جو میں نے آن کیا تھا سب کچھ لاسٹ میں آپشن آتا ہے کہ آن لائن پیمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو اس طرح میں نے اس کو آف کیا ان کی ہیلپ لے کے تو اس طرح میں نے اپنے آڈر پے کو آٹو پے کو کینسل منسوخ کیا کینسل کیا مطلب منسوخ کیا اس کو اس طرح سے مجھے آسانی ہوئی